हमारे समय में यूट्यूब और यह नुक्से बाज़ी का काम होता नहीं था चूल्हे और सिगड़ी पर खाना बनाते थे मेरी माँ और मेरी दादी मुझे सिखाती थी खाना बनाना और बहुत सारी चीजों में अड़चने आती थी जो कि कभी चूल्हे से हाथ जल गया कभी चिमटा पकड़ में नहीं आता था कभी क्या नहीं होता था आज के समय जैसा कूकर गेस वगैरह नहीं थे तो अंगीठी थी उससे हाथ बचाना पड़ते थे अगर लकड़ी बुझ गई तो उसको फूक मार कर जलाना पड़ता था और उस पर रोटियाँ सिकती थी दाल चावल हाँडीयों में बनते थे कूकर में नहीं कूकर था ही नहीं या तो हम तपेली में बनाते या हाँडी में और मिट्टी के हाँडी में दाल बनती थी उस टाइम हमारे दादी हमको सिखाती थी कि कैसे क्या करना है कैसे उसको बनाना हैं बाटी चूल्हे में कैसे सेकना हैं दाल कैसे बगार लगाना हैं छौंक लगाना हैं सब्ज़ी कैसे बनाना है यह सब चूल्हे और सिगड़ी पर काम करते थे हम तो बड़ी मुश्किल आती थी क्योंकि आँखों में धुआँ घुसता था सिलबट्टे पर मसाला पीसना पड़ता था तो उसमें भी परेशानी आती थी मिर्ची कहीं आँख में लग जाती कहीं नाक में लग जाती थी छोटे छोटे बच्चे मतलब हम उस टाइम छोटे बच्चों को ही खाना बनाना सिखाते थे दस बारह साल की उम्र में खाना सिखाने लग जाते थे के मम्मी को ऐसा लगता था कि भई हमारी बिटिया को खाना बनाना आना चाहिए कहीं शादी जल्दी उम्र में हो जाती थी तो खाना बनाना भी जल्दी सिखा देते थे पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाते थे खाना बनाना भी सीखते थे